मैं बाज़ार से दो दिन पहले किचन के प्लास्टिक के डब्बे लेकर के आई वो डब्बे जो है जब मैं घर लाई तो मुझे पता चला की बहुत हल्के हैं और वो डब्बे जब मैंने धोए तो उन्हें धोने के बाद उन डब्बों पर जो छपाई हो रही थी वह छपाई उतर गई